नमस्ते आप कौन बोल रहे हो अच्छा अच्छा नमस्ते मैडम नमस्ते हाँ नमस्ते मैम हाँ जी मैम अच्छा है ये मैं भी इसी बारे में सोच रही थी कि मुझे भी बात करनी थी कि इंडिपेंडेंस डे है तो हम कैसा कार्यक्रम जी बताइए हाँ जी ये तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि सात बजे ना सारे बच्चे हाँ सात बजे सारे बच्चे भी रेडी हो जाएंगे हाँ हाँ जी जी या मैम मै ऐसा नहीं कर सकते कि हम रेली पहले ये निकलवा दें उसके बाद डांस का पोग्राम करें हाँ ये सही रहैगा मेरे हाँ ये आप सही बता बोल रहे हो हाँ लड्डू बुंदिया रहेगा लाइ वगेरह और वो वो जो मोती चूर वाले लड्डू आते हैं वो शायद बेस्ट रहेंगे

ठीक है मैडम नहीं मैडम बढ़िया सहीहै मै भी पता है कन्फ़्युज़ हो रही थी कि कल कैसे करेंगे तो आपने लगा लिया तो अच्छा लगा अब ये डेसाइड भी हो गया है जी बहुत बढ़िया हाँ आ तो कल का पोग्राम भी बहुत बढ़िया रहेगा और जैसा सोचा है वैसे ही हाँ टाइम तो वही अपन को तो फ़िर भी जल्दी जाना पड़ेगा ना क्योंकि अब सारा संभालना है हैना हाँ तब तो अपन सात बजे ध्वज लहरा लहरा पाएंगे

ठीक है मैम् जी जी मैम ठीक है बाए